हमारे यहाँ पे मेहमान भगवान के समान होते हैं तो मेहमानों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो अच्छा होता है भले ही एक बार के लिए उनकी बातों में कोई गलत भी लग जाती है तो हम लोग चुप्पी साध लेते हैं क्यों क्योंकि भई मेहमान भगवान के समान है तो उनकी बेज्जती तो हम करते नहीं हैं घर आये मेहमान को कभी हम लोग भूखा भी नहीं भेजते तो हमारे यहाँ पे खाना तो बनता ही बनता है खाना बनता है तो भई एक बार हम उनसे पूछ लेते हैं कि भई वो क्या खाना पसंद करेंगे फिर अगर वो ये कहते हैं कि या तो फिर वो बता देंगे की हाँ भई हमको ये ये खाना है और अगर वो ऐसे बताते नहीं है कि उनको ये खाना है या कुछ और खाना है तो हम ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि जैसे पनीर की सब्जी बना दे रोटी हो जायेगा सेलेड साथ में सलाद हो जायेगा दाल हो जाएगा इस तरह से ही हम लोग खाना बनाते हैं और हमारे यहाँ पे खाना अगर बनता है तो इसी प्रकार बनता है ये रहता है खाने का